माछ मारऽ मे ने अनेक रङ्गके कष्ट अबैत छै विपति अबैत छै माछ मारऽ मे ने से कखनो नहि बरसा एतेक बारिश भेल की पूरा तालाबके मुँहे सब टूटि गेल छै चौगिर्दके मुँह टूटि गेल तऽ सब माछ भागि गेल ओ माछके एना फेर केनाहितोके फेर पूरा पोखरिके मुँह सब घेरल गेल ओ घेर कऽ फेर माछके घेरलहुँ ओकरा फँसेलहुँ माछ सबके फेर तखनके कखनो एहन तूफान आबि जाइत छै एहन माछ मारेमे विपति पड़ि जाइत छै कि दिन राति बरसा झहरैया आब केना माछ पकड़ब केना माछके लऽ जायब केना की करब केना तूफानमे माछ पकड़ब ओ माछ नहि भागऽ लागल ओहि सबके फेर घेर घार कयलहुँ माछके तब माछके तलाबमे देलहुँ रखलहुँ तलाबमे घेर घारिके रखलहुँ माछ फेर केना पकड़ू माछके तखन मारल गेल माछके तलाबमे मुरही डालिके ओकरा पालन कयलहुँ माछके मुरही डाललहुँ गोबर डाललहुँ ई सब डालिके माछके फेर पालन कयलहुँ माछके फेर सुरक्षित कयलहुँ केओ पोइजन नहि राखि दय ओहोके डर रहैत छै कि केओ पोइजन राखि देत तऽ सब बच्चा माछके मरि जायत ओहिके लेल देखभाल राति दिन जखन तखन ओहि तलाबके देखऽ पड़ैत छै अपना खेतके अपने खेतके भी कोरैने छी तऽ अपने खेतके ओ पोखरि भऽ जाइत छै तऽ ओहोके देख भाल करऽ पड़ैत छै ओकरा अनेक तरहसँ लोक कठिन अपना तरहसँ उठा कऽ तब माछके पालन करैत छै एतेक कठिनसँ तब पानि होइत छै तऽ चौगिर्द मुँह टूटि जाइया ओसब माछ भागि जाइत छै सारा माछ भागि जाइत छै तऽ ओहिके केना घेरल जाइत छै जे ओकरा सबके घेर घारिके फेर कठिनसँ जालसँ माछ मारल जाइत छै ओकरा पकड़ल जाइत छै पकड़ल जाइत छै अहाँकेँ ओहि माछके एहि तरहसँ पालन करैत छी जेना बच्चाके लोग पालन करैत छै अपना ताहि तरहसँ माछके पालन करैत छी ओकरा भोजन दऽ के ओकरा बेसी ठंडी नहि होय ओकरा दबाइ दऽ कऽ सब अनेक तरहकेँ ओकरा पालन करैत छियै मछलीके